ते हां असें जेह्ड़ी बोट यूज करदे आं फिशिंग ताईं ओह् इक लकड़ी दी बोट होंदी ऐ ते असें नां ही मोटर बोट यूज करदे आं ओह् असें हत्था कन्नै चलान्ने आं ते ओह् साढ़ी अपनी किश्तियां न जेह्ड़ियां अस चलान्ने आं ते असीं जेह्ड़ी जिन्नियां बी मच्छियां फड़दे आं ओह् सारियां फढ़ियै ओह् किश्तियें पर रक्खी लैन्ने आं केईं बारी असीं बोट बी हैनी यूज़ करदे हां आपूं ई ऐका च मच्छी फड़नी होंदी ऐ ते उत्थै पानी स्हाबा दा गै होंदा ऐ केईं बारी जिसलै हाड़ हूड़ आए हे होंदे ऐं फिर असें किश्तियें दा सानूं इस्तमाल करने पौंदा ऐ जादातर ते असीं आपूं गै फ़ड़ लैन्ने आं ते किश्तियें दी बिल्ड क्वालिटी बी कुछ इन्नी स्हेई निं ऐ ते केईं बारी ते ओह् माय बिच्च गै पड़ी गेदियां होंदियां केईं बारी ते टुट्टी जंदियां ते सानूं नां गै गौरमैंट कोला दा स्पोर्ट लभदी ते असीं चाह्न्ने आं के जेह्ड़ी साढ़ी एह् फिशिंग इंडस्ट्री ऐ जेह्ड़े लोग माय इत्थै रोज़गार कमा दे ऐं उं'दी थोह्ड़ी जादा कोला दा जादा हैल्प निं चाहिदी साढ़े इद्धरा दे ऐम ऐल ए बी चोर न कोई कम्म करियै निं राज़ी ते नां गै साढ़ी इत्थै कोई सुनदा साढ़ी गल्ल पैंच सरपैंच कोई निं सुनदा ते असीं गरीब बंदे आं सानूं आपूं गै सब कुछ आपूं अपना गज़ारा चलाने पौंदा ऐ ते असें आपूं माय बूह्टे बाह्टे बड्डियै आपूं गै थोह्ड़ा ताम ज़ाम करियै जेह्ड़ी बनाए दा ऐ सब किश आपूं गै करदे हां उ'ऐ जेह्ड़ी निक्की मुट्टी किश्तियां ऐं साढ़ियां ते ओह्दे अलावा सानूं जेल्लै कुदै दूर जादा मती जित्थें जादा डूंह्गी जगह् ऐ उत्थें अस कराए पर किश्ती लेई लैन्ने आं ते तां जाइयै अस उत्थें मच्छी फड़ने आं ते ओह्दा कराया बी सानूं बोह्त जादा दो सौ रपेआ पर घैंटे दे स्हाब कन्नै देना पौंदा ऐ ते केईं बारी ते सानूं इन्नी मच्छी बी निं फड़कोंदी जिन्ना असें कराया देई ओड़दे आं ते मतलब बोट च जे असें कुदै इ'यां कुदै कुदै फड़ियै कुसा दे दुहारी किश्ती फड़ियै मतलब कराए पर किश्ती फड़ियै जे असें मच्छी फड़नी होऐ ते केईं बारी सानूं घाटा बी खाना पौंदा ऐ ते ताइयें अस जादा तू जादा कोशश करने आं कि अस अपने इलाके च फड़चै ते बगैर कराए दी किश्ती लैच्चे जेह्ड़ी अस अपनी किश्ती गी लैचै ते बैसे किश्ती दा फैदा बड़ा ऐ केईं बारी लोग इत्थें घूमन घामन आंदे ते असें उ'नेंगी बी किश्ती च झूटा देई ओड़दे आं ते ओह्दे अलावा जेह्ड़ा साढ़ा इलाका ऐ पूरा एह् उत्थै इत्थें लोग फिश ते बड़ी खंदे ऐं पर साढ़े इत्थें कोई सुविधा निं ऐ इन्नी ते तां करियै जादातर जेह्ड़े साढ़े लोग न उ'नेंगी फिश दी शार्टेज़ गै होंदी ऐ ते ताइयें साढ़े इस लाह्के च मच्छी दी कीमत बड़ी जादा ऐ बड़ा जादा रेट जंदा ऐ इत्थें क्योंकि डमांड जादा ते सप्लाई घट्ट ऐ ते उप्पर दा साढ़ी ऐका च इन्नी मच्छी बी नी रेह्दी हून क्योंकि इत्थें पानी चलदा रौंह्दा ऐ ते केईं बारी हाड़ आंदे ऐ ते सारी दी सारी मच्छी रुढ़ी जंदी ऐ केईं बारी केईं बारी अस फड़ी लैन्ने आं पर केईं बारी रुढ़ी जंदियां सानूं बड़ी किल्लत ऐ साढ़े इत्थें जेह्ड़े गरीब नौजवान ने नां ई उं'दे कोल रोज़गार ऐ साढ़े इत्थें निक्के मुट्टे बिज़नस खोलदे न ते जादातर जेह्ड़े मुड़े न ओह् मच्छी फड़ने दी कोशश करदे ऐं पर इन्ना इत्थें कंपिंटीशन ऐ मच्छी फड़ने च बी बाकी चीज़ां ते छड्डो इत्थें मच्छी फड़ने च बी बड़ा जादा कंपिटिशन ऐ ते केईं बारी इत्थै कुसै दे हत्थ निं आंदी असें केईं बारी दिक्खे दा लोकें दे घर चुल्हे नी बलदे शाम्मीं मौके क्योंकि कोई रोज़गार नी ऐ लोकें कोल जेह्ड़े ऐ थोह्ड़े बोह्ते ओह् बी माय अज्जकल इन्ना मंदा गै चला दा कम्म सारें दा ई ते बड़ी किल्लत ऐ लोकें गी बड़ा जादा किल्लत ऐ ते असें चाह्न्नें आ कि असें चाह्न्ने आं कि जेह्ड़ा सानूं थोह्ड़ी हैल्प मिले गोरमैंट कोला जेह्दी बज़ह् कन्नै साढ़ा अस फाईनैंशली स्टेबल होचै ते असें अपना कोई होर कम्म बी खोल दिखचै जियां कि साढ़े कश्मीर आह्ली साइड टूरिज़म बड़ा ऐ साढ़े इत्थें ते कोई चीज़ गै निं कि असें कोई दकान पाई लैच्चे लोग इत्थें टूरिस्ट आन ते सानूं निक्के मुट्टे कम्म करियै गज़ारा करना पौंदा ऐ ते साढ़े ताईं ते बड़ी माड़ी हालत ऐ साढ़े ग्राएं दी साढ़े ग्राएं आह्ले जिन्ने लोग ऐ सारे खज्जल ई होआ दे ऐं मैक्सिमम नौकरियां सारियां जां ते शैह्र आह्ले लेई जंदे जां कश्मीर आह्ले बी लेई जंदे साढ़े इत्थें ग्राएं दे लोग रेही गे पिछड़े गै ते सानूं मच्छी मुच्छी फड़ियै जां पोल्ट्री फार्म पाए दे जां डंगर डुंगर रक्खियै गज़ारा करा दे आं ते ओह्दे कन्नै बी साढ़ा बड़ा मुश्कल कन्नै गज़ारा ई चला दा ऐ ते असें ते हून उम्मीद गै छड्डी ओड़ी दी ऐ सरकार कोला दा कि एह् साढ़ी मदद करन गे साढ़े अपने लीडर निं कम्म करदे ते सेंटर ने साढ़ी केह् ई मदद करनी ऐ साढ़ी स्टेट गोरमैंट साढ़ी ग्रां पंचायत निं साढ़ी इन्नी मदद करदी जेल्लै कि सानूं मैह्नती बंदे आं पूरा पूरा दिन अस कम्म करदे आं कोई ना कोई पर तां बी साढ़े इत्थें चोर बजारी बी बड़ी ऐ ते गरीब मार होआ दी हर जगह् सानूं ते बोह्त जादा कमी ऐ बोह्त जादा पैसे दी बी टैम दी बी स्ट्रैसफुल्ल होए दे बंदे सारे दुखी न केह् बजुर्ग केह् ञ्यानें केह् जनानियां केईं बारी सानूं रुट्टी निं नसीब होंदी हून असें इत्थें मच्छी फड़ा दे आं ते सानूं खाने गी मिलग शाम्मी जे असें नेईं फड़चे साढ़े कोल इन्ना पैहा बी निं ऐ कि अस केईं दिन घर बेह्ल्ले बैठियै खाई सकचै साढ़े कोल इन्ने हारे पैहा बी हैनी ऐ जेह्ड़े अमीर लोग उं'दे कोल ते इन्ना इन्ना पैसे उं'दे सत्त पुशतैनां ओह् घर बैठियै खई सकदियां अस जे ध्याड़ी लाग्गे ते खाह्गे साढ़े बैंकें च रपेआ रपेआ निं पेदा होना अस गरीब बंदे असें नमीं किश्तियां कु'त्थूं लैच्चै सानूं नां गै कोई सरकारी कोई मदद मिलदी ऐ नां कक्ख सानूं मदद मिलनी चाहिदी असें पंजाह् बारी गौरमैंट दे दफ्तरें दे चक्कर कट्टे ऐं सानूं कोई मदद निं लभदी साढ़े कन्नै धोखा गै होंदा ऐ जेह्ड़ा आंदा ऐ वोट मंगदा ऐ ते चली जंदा ऐ कोई साढ़ी मदद निं करदा